जुटा जुटाया सेगा जुटा गाननो बिरात मोजां आं खारबाय थायोमोन खारबाय थानायाव सेगा जुटाखौ गानो आरो एक्सारसाइस खालामबाय थाबाबो सेगा जुटाया मोजां खारनायाव जोबोद मोजां गाननोबो मोजां जुटाखौ बायनानै आं जोबोद मोजां मोन्दों मोजांबो मोन्दों जुटाया मोजां गाननो थाखाय आरो बे जुटाखौ गानबाय थायोब्ला मोजांबो जागोन आइथिंनिफ्राय एक्सारसाइस खालामनायनिफ्राय मोजां जागोन बेबायदिनो आं गाननानै खालामबाय थायो जुटाखौ एक्सारसाइस बायदि बायदि मोजांबो नांदोंं

बे जुटाखौ इउस खालामबाय थायो आङो खारनायाव बारनायाव आं आरो एक्सारसाइसबो खालामबाय थायोना बेनिखायनो बे जुटाखो गानो आरो बेनि उनाव सेगा जुटाखौनो आं बांसिन बायो जुटानि बायनो थांबा खम बेसेनावबो मोनो गाननानै मोजांबो नाङो आं आरो खारबाय थायो नालाय बेनिखायनो बे जुटाखौ गाननानै मोजां नाङो आरो खारबाय थानायाव